गौरमैंट स्कूल में आपूं बी गौरमैंट स्कूल गै पढ़ी दी ऐं जिसलै मैं फस्ट च चढ़ी ही ते में साढ़े घर लाग्गे गै इक स्कूल ऐ ते में उद्धर गै पढ़दी ही साढ़ा स्कूल ओह् लाग्गै गै हा ते में उद्धर गै पढ़ी दी आं पंज क्लास तक्कर में उद्धर गै पढ़ी दी आं उसलै इन्नी पढ़ाई बी नेईं ही चलो ठीक गै हा जदूं अस पढ़ियै गे फिर अस छेमीं च दुए स्कूल चली गे ओह् साढ़े घरै कोला थोह्ड़ा दूर हा ते सानूं चलियै जाना पौंदा हा फिर अस चलियै जंदे हे उद्धर कोई दस पंदरा मैंट लग्गी जंदे हे फिर अस उद्धर स्कूल जंदे हे फिर में लैमन पब्लिक स्कूल गेई जादा पता नेईं लगदा हा फिर अस थोह्ड़ा चिर करी करियै में उद्धर पढ़ी बाह्रमीं तक्कर में उद्धर गै पढ़ी दी ऐं ते एह् गौरमैंट जेह्ड़ी ऐ ठीक ऐ ऐजुकेशन सिस्टम शैल करा दी ऐ ग्राएं च पढ़ाने आस्तै बच्चें गी इ'यां ऐजुकेशन जेह्ड़ा पढ़ने आह्ला सिस्टम थोह्ड़ा हून ठीक होई गेदा पैह्लें कोला पैह्लें लोग इन्ने जादा नेंईं पढ़े लिखे दे हे बड़ी एह् ही गरीबी इस करियै कोई नेईं बी पढ़ी पांदा हा इस करियै कोई नेईं बी पढ़ी पांदा हा जां स्कूल बी नेईं जाई पांदे हे उं'दै कोल पैसे नेईं होंदे हे ते फिर कि'यां जान जेह्ड़े जिं'दे स्कूल घरा कोला दूर होन ते ओह् बी स्कूल नेईं जाई पांदे हे ओह् साधन नेईं होंदा हा स्कूल जाने गी फिर ओह् स्कूल कि'यां जाई पान ते में फ्ही गौरमैंट स्कूल गै पढ़ी दी ऐं उत्थै में जंदी ही में सवेरै अट्ठ बजे जंदी ही फिर में कोई साढे अट्ठे बजे तक पुजदी ही क्योंकि जाने गी टैम लगदा अस गोले टप्पियै रोड़ क्रास करियै जंदे हे उद्धऱ स्कूल ते उद्धर पैह्लें ओह् स्कूल निक्का गै होंदा हा हून उद्धर असें उद्धर जाइयै दिक्खेआ ते उद्धर बड़ी बड्डी बड्डी बिल्डिंगा बनी दियां हून उद्धर ऐजुकेशन सिस्टम बी हून शैल होए दा टीचर बी बड़े स्हेई स्हेई लग्गे दे ऐ पैह्लैं साढ़ी बारी उद्धर इन्ना बड्डा स्कूल नेईं होंदा हा उद्धर दो त्रै बिल्डिंगा होंदियां हियां पर हून उत्थै डबल बिल्डिंग बनी ऐ ते उ'ऐ अस दिक्खने होन्नें उत्थै ते बड़ी फिर इ'यां होंदा कि साढ़ी बारी एह् हैन्नी ही पर हून थोह्ड़ा ऐजुकेशन सिस्टम जेह्ड़ा आने आह्ली पीढ़ी आस्तै शैल होआ दा लोग इन्ने जादा गौरमैंट स्कूल पढ़ांदे बी नेईं हैन ञ्याने पर जि'नें जिंदे कोल पैसे नेईं होन उ'नें पढ़ाने पौंदे मजबूरी कारण जि'यां में बी बड़ी स्ट्रगल करियै पढ़ी दी आं साढ़े घर बी इन्ने पैसे नेईं होंदे हे में बी बड़ी स्ट्रगल करियै पढ़ी दी आं इस करियै में बी गौरमैंट स्कूल गै पढ़ी दी आं ते हून साढ़े ग्राएं च ऐजुकेशन सिस्टम जेह्ड़ा ओह् शैल होआ दा पैह्लें कोला पैह्लें मास्टर इ'यां ओह् करियै ब्हान्ने लांदे हे टीचर ओह् करदे हे ते हून जेह्ड़ी ऐ हून गौरमैंट सख्त ऐक्शन लै दी ऐ इस करियै जेह्ड़ा ऐजुकेशन सिस्टम शैल होई गेदा ते कोई केह् जेह्ड़े स्टेट दे होर रीजन जेह्ड़े अपने बच्चें गी स्कूल नेईं भेजदे तां नेईं भेजदे क्योंकि उं'दे कोल पैसे बी निं होंदे होर ना कोई साधन होंदा जाने दा कि'यां जान एड्डे एड्डे दूर स्कूल फिर पैह्लें जे ते अगर कुड़ियें गी नेईं पढ़ाया जंदा हा पैह्लें मुड़े गी गै स्कूल भेजेआ जंदा हा पर हून अजकल्ल कुड़ियें गी बी जादा स्कूल भेजेआ जंदा ऐ क्योंकि कुड़ियां अजकल्ल मुड़ें कोला अग्गें ऐं ते कुड़ियां गै जेह्ड़ी फील्ड दिखगे कुड़ियां गै हून अग्गें ऐजुकेशन सिस्टम च कुड़ियां अग्गें पैह्लें पैह्लें लोग कुड़ियें गी स्कूल नेईं भेजदे हे उं'दा पढ़ना इन्ना जरूरी नेईं समझदे हे ओह् चांह्दे हे कुड़ियां जेह्ड़ियां ब्याह् करियै दुए घर चली जाना उं'दा केह् फैदा उ'नें ई पढ़ाइयै पर अजकल्ल जेह्ड़ा नमां जमान्ना ऐ एह्दी सोच बक्खरी होई गेदी ऐ हून कुड़ियें गी पढ़ाना समझदे ऐं ते हून ओह् तां करियै कुड़ियें गी स्कूल पांदे ऐं साढ़े घर बी ञ्याने ऐं ओह् असें गौरमैंट स्कूल गै पाए दे ऐं ओह् बी हून इन्ना ऐजुकेशन सिस्टम ठीक ते हुन थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै सुधार अवा दा ऐ ऐजुकेशन सिस्टम च पैह्लें साढ़ी बारी इन्ना स्हेई नेईं होंदा हा अस कुदै इन्नी स्टर्गल करियै पढ़े दे गौरमैंट स्कूल पैह्लें पंजमीं तक उद्धर अस अपने ग्रां गै पढ़े हे फिर अस अग्गें होर कुतै गे उत्थै पढ़े उत्थै बी ठीक हा ऐजुकेशन सिस्टम हून उत्थै होर जादा स्हेई होई गेदा उत्थै नमीं नमीं बिल्डिंगां बनी दियां उत्थै स्हेई होई गेदा हून ते पैह्लें कुड़ियें गी नेईं पढ़ाया जंदा हा उं'दे मां प्यो नेईं जान दिंदे हे पढ़न क्योंकि आखदे हे कुड़ियें गी पढ़ने दा केह् फैदा इ'यां कुड़ी गी बाह्र भेजदे पैह्लें कुड़ी गी बाह्र भेजने च शर्म करदे हे कि कुड़ी अगर बाह्र जाह्ग लोकें गल्लां करनियां अजकल्ल जेह्ड़ी हून साढ़ी नमीं पीढ़ी आवा दी ऐ मार्डन ऐ तां करियै कुड़ियें गी स्कूल भेजा दे अजकल्ल कुड़ियां बी जादा पढ़ी लिखी दियां न ते अजकल्ल सारे पढ़ने लिखने गी भेजदे पैह्लें एह् होंदा हा कुड़ियें गी नेईं भेजदे हे क्योंकि उत्थै मुड़े आंदे स्कूल ते पैह्लें जेह्की लोकें दा सोच ही बड़ी परानी ही ते इस करियै कुड़ियें गी स्कूल नेईं भेजदे हे पर अज्ज दे जमान्ने च कुड़ियां मुड़े सब इक बराबर न ओह् सारे कट्ठे बैठियै ऐजुकेशन बी करा दे गल्लां बी करा दे कक्ख निं होंदा ते ओह् ऐजुकेशन करा दे ऐ ऐजुकेशन जेह्ड़ा हून सिस्टम पढ़ाई दा जेह्ड़ा ओह् ठीक ऐ हून साढ़े इद्धर क्योंकि पैह्लें अस ते अस बी बड़े इ'यां स्टर्गल करियै पढ़दे हे हून अस बी गड्डियें च साधन च पढ़न जन्ने होन्ने आं अस बी डिग्री लै नें ते अस बी हून उद्धर पढ़न जन्ने होन्नें गड्डियें च सानूं बी हून शैल कालज कूलज मिले दा अस बी पढ़न जन्ने होन्नें ते इ'यै जे लाइफ च कुछ करना होऐ जिन्दगी च कुछ करना ते कुछ हासल करना ते थोहानू कुछ करना बी स्टर्गल बी करनी पौंदा मैह्नत बी करनी पौंदी इ'यां ते नेईं थ्होई जंदा कुछ बी जे अस रोटी बनागे ते उस्सी खाने पौंदा ओह् आपूं थोआढ़े मुहां च नेईं जंदी हून तुस स्टर्गल करगे मैह्नत करगे तुसें गी अपना जेह्ड़ा असली लक्ष ऐ ओह् हासल होना हून जि'यां अस पढ़ा ने आं ते साढ़ा बी कोई लक्ष गै पढ़ने दे पिच्छें कि सानूं कोई नौकरी थ्होऐ अस अपने घर गी शैल करियै पाली सकै सानूं कोई शैल जेही जाब थ्होऐ जेह्दे कन्नै अस अपने घर दा खर्चा चलाई सकचै ते इ'यै जेही गल्ल ऐ ना सानूं पढ़ना जरूरी इस करियै कि अस अपनी फैमली गी अपने परिवार गी शैल करियै पाली सकचै क्योंकि उ'नें सानूं इन्ना चिर पढ़ाया लखाया हून साढ़ी बारी उ'नें गी अस कुछ देचै अपना जेह्ड़ा अस पढ़े पुढ़े दे ते सानूं बी ओह् होंदा कि जाब करचै कोई पैसे पूसे देचै साढ़े घर जेह्ड़ा पैसे दा सिस्टम इ'यां गै ऐ ते तां करियै अस पढ़ा ने ऐं में चाह्न्नीं कि मेरी नौकरी शैल लग्गै जेह्ड़ी मेरा घर में इ'यां में खर्चा कीते दा में ऐट लीस्ट उ'नें गी ओह् ते देई सकां इस करियै ऐजुकेशन सिस्टम ऐजुकेशन ते अजकल्ल सारे लोग जैदातर लै दे न और लैनी बी चाहिदी क्योंकि ऐजुकेशन सिस्टम च बड़ा गै इंपार्टैंट बड़ा गै जरूरी साढ़ी जिन्दगी च जेकर अस ऐजुकेशन नेईं करचै ते इस जिन्दगी च कोई असें कोई कोई लोग एह् बी आखदे कि असें केह् करना ञ्यानें गी पढ़ाइयै उ'नें अग्गें ब्होना गै ऐ एह् करना पर ऐसा नेईं ऐ अज्ज दे जमान्ने च पढ़ना हर इक आस्तै जरूरी ऐ क्योंकि जेकर तुस पढ़े लिखे दे होेगे तुस बाह्र जाने दे काबल होगे जेकर तुसेे अज्ज कुसै दे घर कम्म बी करना होग ते पुछदे तुस किन्ने पढ़े दे ओ किन्ने नेईं ते इस करियै सानूं पढ़ना लिखना चाहिदा पैह्लें लोग पंजमी पंजमी छेमीं छेमीं करदे हे पर अज्ज जेह्ड़ा पढ़ने दा जमान्ना ऐ अजकल्ल ऐजुकेशन जेह्की बड़ी उच्ची होई गेदी ऐ बड़े लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां कीती जि'यां पर उ'नें गी फिर बी नौकरी निं मिला दी पर एह् ऐ अपनी किस्मत दी गल्ल होंदी पर अस अपनी तरफा पूरा ओह् करी सकनें अपनी ज'गा अपनी तरफा दा असें पूरा जोर लाना तां कि सानूं ओह् निं होऐ असें नौकरी करनी ऐं होर ऐजुकेशन सिस्टम जेह्ड़ा हून ओह् शैल ऐ इत्थै साढ़े ग्रां च बी हून ठीक ऐ पैह्लें नेईं हा टीचर नेईं हे आंदे सिर्फ बैठियै चली जंदे हे ञ्यानें गी नेईं पढ़ांदे हे पर अजकल्ल ठीक ऐ सिस्टम हून शैल ऐ होए दा पैह्लें टीचर बी बड़ी कोशश करदे हे पढ़ाने दी पर अजकल्ल होर जैदा ऐफर्ट पांदे टीचर तां कि ञ्याना शैल पढ़ी जाऽ बड़ी सारे होर बी कुछ करी सकदे हून ऐजुकेशन सिस्टम जेह्ड़ी गौरमैंट ऐ ओह् शैल करा दी ऐ तां कि ञ्यानें गौरमैंट स्कूल च बी शैल त'रा पढ़ी पान ते में बी गौरमैंट स्कूल गै पढ़ी दी आं गौरमैंट स्कूल इन्ना लोग अपने ञ्याने प्राइवेट स्कूल पढ़ादे अजकल्ल पर गौरमैंट स्कूल बी ठीक ऐ जेकर गौरमैंट न स्कूल खोह्ल्ले दे ते सानूं फैदा ते लैना चाहिदा ते गौरमैंट स्कूल बी पढ़ाई बड़ी शैल ऐ हून ते इ'यां बड़ी शैल होई गेदी ऐ ते में चाह्न्नी आं जेह्ड़े लोग नेईं भेजदे अपने ञ्यानें गी स्कूल ओह् बी अनें ञ्यानें गी स्कूल भेजन तां कि उ'नें गी बी दुनियादारी दा पता लग्गै अजकल्ल ऐसा निं ऐ कि कुड़ियां निं पढ़ा दियां कुड़ियां बी अजकल्ल मुड़ें कोला जादा पढ़ा दियां ऐं कुड़ियें बी हर इक फील्ड हासल कीती दी ऐ इस करियै सारें गी स्कूल जाना चाहिदा ते पढ़ो ते अपनी जिन्दगी च कुछ हासल करी सकनें ते पढ़ी लिखियै अगर अस पढ़े दे गै होगे ते अपनी जिन्दगी च कुछ करगे इ'यां अस कक्ख निं करी सकनें जे अस पढ़े लिखे दे आं ते अस किश करगे नेईं ते असें इ'यां बेह्ल्ले गै बैठना घर इ'यै फिर मां प्यो ने ब्याह् गै कराना होर केह् बस तांइयैं इस करियै आखा नी कि पढ़ना बड़ा जरूरी ऐ सानूं पढ़ना चाहिदा हून ऐजुकेशन सिस्टम बी बड़ा शैल होई गेदा ते तां करियै अस पढ़ी सकने आं